हांव पेंवपाक शिकलो ल्हान एक सात वर्साचो आसतना हांव शाळेक वतालो शाळेसून येवन मागीर ते पेंवपाक वयतालो पेंवपाक म्हणजे झरीचेर पेंवक वतालो झरीचेर न्हातालो पेंव पेंवपाक शिकतालो म्हाज्या हांवूच शिकलो आनीक म्हाका कोणे शिकोंकना आनी तशेंच हांव पेंवता पेंवता बरो म्हणजे म्हज्या काळजान असो भंय बी तसलो कांय ना ताका लागून हांव पेंवपाक शिकलो पेंवपाक आनीक मागीर म्हजे आतां म्हजें आतां कितें आहा हेवटेन न्हयेंत न्हयेंत पेंवपाक गेलो न्हयेंत पेंवता पेंवता पेंवता मागीर हांव म्हणजे म्हजे फिजीकली हांव फिट जातालो एक्सरसायज जाताली म्हाका लांब बरे फुल बॉडिक एक्सरसायज जाता आनीक कितें म्हजें आतां तशें काम म्हाज्या भुरग्यांक सांगता तशे की एक्सरसायज हाका पेंव पेंवपाक वचपाक जाय स्विमिंग पूलान वच पेंवपाक शिक तुज्या आख्या बॉडिक हे जाता तुज्या अख्या बॉडिक एक्सरसायज जाता लांब जाता जावं तुका थंडी बिंडी तसलें कांय जायना उदकांत थंड उदकांत न्हाल्यार मागीर तुका एवरी डे तुका थंड उदकांत न्हावपाक मेळटा तुका गरम उदीक न्हावपाची गरज ना आनीक तुका कितें आनीक तुका कितें सिकनस येनात थंडी जायना जावं तुका जोर येनात जप्प करून तूं डेली थंड उदीक न्हावतां जितके थंड उदीक न्हातां तितके तुका बरें तशेंच जांव झरीचे झरीचे जाव उदीक तूं न्हातां डेली जाल्यार तुका तुजे आरोग्य पासून बरे उरतां